बहुत सौखसँ लेलहुँ मीट एकदिन कहिओ नहि बनेने रहलहुँ छलहुँ तऽ खूब लेलहुँ मीट बनेलहुँ मीट बना बनेलहुँ धोलहुँ कटलहुँ तऽ एहिके पिआज कटलहुँ पिआज काटिकऽ सब मसल्ला सब सब रखलहुँ नमक देलहुँ सबकिछु धोकऽ तेल धऽ कऽ सब धऽ कऽ भुजि भाजिकऽ खूब बढ़िआँसँ प्रेमसँ भुजलहुँ भुजि भाजिकऽ धेलहुँ ओहिमे सब्जीमे अद अदरक लहसुन पिआज तहन से ओहिके बाद से धनिआ पत्तासब धऽ कऽ खूब पवित्रसँ बनेलहुँ सब आदमी खेलहुँ पिलहुँ बनेलहुँ एक सीटी लागल तीन चारि घण्टा सीटी लागल तिन चारि दिन तीन चारिबेर सीटी लगाकऽ खाना बनेलहुँ बनाकऽ सब आदमी पूरा परिवार अपन खेलहुँ खाकऽ सब कहलक बहुत सुन्दर अइ बढ़िआँ अइ पहिले पहिल बनेलहुँ तऽ सबकिछु ठीक अइ ठीक अइ